हाँ हमारे समुदाय में प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिससे न्वेता को कौशल में विधार कर सुधार करने और बेहतर प्रदर्शन करने में उनको मदद मिले जैसे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में आमतौर पर विभिन्न घटक शामिल होते हैं सीखने के उद्देश्य सीखने के उद्देश्य में कई गतिविधियां होती हैं और उद्देश्य रहते हैं जिसका अपन को पालन करना पड़ता है प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट रूपरेखा जैसे कि पाठ्य क्रम क्रम सामग्री प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्या क्या शामिल है इसकी यह व्यापक रूप रेखा है सीखने की गतिविधियां गतिविधियों की एक शृंखला जो प्रतिभागियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों में संलग्न होने की अनुमति देते हैं यानि उसमें शामिल होने की अनुमति देते हैं आकलन करना सिखने के परिणामों और प्रतिभागियों के प्रदर्शन को मापने के लिए मूल्यांकन संसाधन सीखने में सहायता के लिए उपकरण और सामग्री जैसे पाठ्यपुस्तकें ऑनलाइन संसाधन और प्रशिक्षण नियमावली रहती हैं ट्रेनर रहते हैं फैसिलिटी भी रहती है हर चीज़ हर चीज़ सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं ट्रैनर या फैसलिटर एक कुशल पेशेवर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम देने के लिए जिम्मेदार होता है जो अपन को सीखाता है हर एक एक स्टेप की कैसे किस कहाँ पाँव रखना है कैसे हाथ रखना है यह सारी चीज़ें ट्रेनर अपन को सिखाता है तो इससे अपन को सहायता मिलती है